हाँ मेरी पसंदीदा कहावत है एक कहावत मुझे याद है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होये इसका अर्थ होता है बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नही हो सकता बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है